मोसानायनि गेजेरजों जोङो सुबुंखौ खौसेयाव लाबोनो हायो औ बेयो नंगौ मोसानायनि गेजेरजों जोङो गोबां सुबुंफोरखौ खौसे लाबोनो हायो मोसानाया मोनसे स्किल्स मोनसे आर्ट बायदि बुंनो हायो जोङो जोंनि मोसानायनि स्किल्सफोरजों जोङो बेबायदिनो सुबुंफोरखौ जोङो बिदिनो खौसेथि लाबोनो हायो जोङो जमा जमा ग्रुपै मोसायोबोला बेबायदिनो बहाबा पार्टिफोराव बहाबा प्रग्रामफोराव जोङो बेफोरबायदि खामो हाबाफोराव जोङो बिदिनो जथुमसे जानानै मोसायोब्ला जोङो मानसिफोरखौ जुथुमसे खालामनो हायो जों मानसिफोरखौ खौसे लाबोनो हायो बियो मोनसे शसेल बन्दिं क्रियेट खालामो मानसिफोरनि गेजेरहा मोनसे बन्दिं क्रियेट खालामो मोसानाया जों लोगोसे ज' ज' मोसानानैबो बिदिनो जोङो रंजानाय मोनो बिदिनो लोगोसे रंजानायनि गेजेरजों जोंनि गोसोफोराबो मोजांहै थायो जोंनि साननाय हनायफोराबो मोजां थायो आरो लोगोसे मोसानाया बिदिनो मोसानाया बिबादिनो जोंनि जोंनि कालसाराल जोंनि कालसाराल जौगानायावबो जोंखौ हेफाजाब होयो कालसाराल जौगानायावबो आरो बियो मोनसे मोसानाया मोनसे बिदिनो जोंनि गुबुन गुबुन ट्राइबनि ट्राइबनि गेजेराव जानाय माबाफोरखौबो मा होनगोन कनफ्लिकफोरखौबो जानो हागौ मोसानायनि गेजेरजों जोङो खौसेथि लाबोनो हायो बिदिनो जोंनि मोसानाय जोंहा जोंहा कालसारनि जोंहा ट्रेडिशनेलि गुबुन गुबुन मोसानायफोर दोङो बेफोर मोसानायफोरखो जोङो मिथिनो नांगौ रोंनो नांगौ जोङो रोंबासो बिदिनो जोङो जोङो मोसानायफोरखौ जोङो बिदिनो लाखिनो हागोन आरो उनफ्रावबो जोंनि उननि मानसिफोरा मिथिगोन जोंनि कालसाराल डान्सफोराव अराय सम बिदिनो जोंनानै थानांगौ जोंनि डान्सफोरा जोंनि मोसानायफोरा जोंनि कालसारखौ गथायसे खालामनायावहा हेफाजाब होयो कालसारेल डान्सल' नङा बेलेग बेलेग दानि जुगाव गोबां डान्सफोर दङ मडार्न डान्स कनटेमपरारि अनेक टाइपनि डान्सफोर दोङो जोङो बेफोरबायदि मोसानायनि गेजेरजों बेबायदिनो पाब्लिकफोरखो एट्राक्ट खालामनो हायो लोगोसे जोङो मोसानायनि गेजेरजों जोङो मेसेसबो होनो हायो मेसेसबो होनो हायो माबायदि इनफरटेन्सफ्रा माबा मोनसे एवारनेसफोरबो होनो हायो आरो जोङो